म्हाका झाडां रोवपाक खूब आवडटा म्हजे कडेन खुबशीं तराची झाडां आसात फुलाची गुलाबाची दशणीची आनी तितून भितर खूब वरायटी बीन आसा कलर्स बीन आसा एक एक जी फूल आसा गुलाबाची ती बंच अशी जातात चायनीस रोज म्हणटात तेंका आनी एक जे आसा ती मोटी नॉर्मल गुलाब जाता सो एक झाड आमची खूब व्हडली जालां ताका खुबशे रोजीस लागता एक बराबर तें पळोवपाक खूब सुंदर दिसता खूब म्हजे कडेन तांबडो कलर आसा पींक कलर आसा गुलाबाचे लायट पींक आसा येल्लो कलर एक आसा आनी दशणीचेय बीन तशेच वायट पींक रेड कलर आसा मरून कलर आसा आनी तेवूय बीन डिफरंट तराची आसा जी आमची पयलीची आसली तिवूय बीन आसात आनी आतां जी आमी कल्म घेवन रोयल्या तिवूय बीन आसा तशे आमचे कडेन मॅडिसिनल प्लांट्स आसात एलोवेरा आसा हळडीची झाडां रोयिल्ली आसात केळेची रोयल्ली आसात आनी म्हाका इनडोर प्लांट्स आसा जी ग्रीन आसता ती ऑर्नामेंटल प्लांट्स बीन ती म्हाका खूब लायक जाता सो हांव खंय गेल्यार चडशीं इन्डोर प्लांट्स हाडटा लायक मनी प्लांट आनी रबो प्लांट आसा स्नेक प्लांट आसा जी आमी इंडोर दवरपा शकतात तांकां चड वताची किंवां उदकाची गरज पडना आमी विकातल्यान एकदा बीन अशी तेंका मात्शी भायर दवरतात वता खातीर आनी मागीर परत भितर हाडटात आनी ती थोडी इन्डोर प्लांट्स अशी लकी प्लांट्स बीन आसतात आनी थोडी जी आसा ती आमी भितर बीन दवरपा शकतात भायर बीन दवरपा शकतात खुबशी तांची वरायटीज आसता खुबशीं भशेची नांवां आसता तेंची आनी आतां पावस स्टार्ट जातलो जाल्यार तेन्ना आमी आनीकूय बीन प्लांट्स हाडटली एक एक ती प्लांट्स आसा तांची नांव आमकां सारकी खबर आसना बट ती पळोवपाक खूब सुंदर दिसतात तशीच हांवें आतांच रिसंटली एक पींक आनी वायट कलरची ल्हान फुलांची अशी झाड हाडलां तें खूब व्हडले अशें जाता मातशे झाड आनी तेका बारीक बारीक पींक आनी वायट फूल जातात सो तें पळोवपाक बरें दिसता तशी आमचे कडेन मोगरी बी जातात आबोली बीन जातात आनी फ्रुट्साचीय बीन झाडां आसा वाली आमगेर काळगांची वाल जाल्ली ताका आमी आमकां तीन अशी काळगां मेळ्ळी तीन चार तीं आमकां फस्ट टायम सो आमकां तें खबर नासली कितले केन्ना काडपाची कित तें बट वाल जेन्ना सुकली तेन्ना आमी तें काडली ती सारकी अशी फूल कंप्लीट जाल् नाशिल्ली पिकून बट बाजारान जी मेळटा तेज्यानी खूब बरो टेस्ट आसलो गोड बीन सारकी तीं पि फूल पिकू नाशिल्ली तरी पूण तांचो टेस्ट चड बरो आसलो सो आपली घरा कडेन जेन्ना कितें जाता तेन्ना अशे बरें दिसता तशें आमचे कडेन मेंगो ट्री बीन आसा कोकोनटाचे बीन आसा झाड लांब्याचे आनी नाल्लाचे माड आसात आनी भाजी बीन आमी केन्ना केन्ना फाटल्यान रोयतात लायक तांबडी भाजी मागीर ती चिटकी मिटकी मिरसांग्यो टमाट आनी तें आमी डायरेक्टली मागीर आमच्या किचनान यूज करपा शकतात हे जे बारीक बारीक शो बेजीक वेजिटेबल्स आसतात ती तशी कोथमीर बी केन्नाय रोयता पुदिना तसली रोयतात मागीर आनी ते पुलावाची पानां म्हणून आसतात ती आसात अशी खुबशे प्रकारची झाडां आसात घरा आमच्या घरा कडेन थोडी जी झाडां आसात ती आमची खूब पयलींच्यान आसात म्हणल्यार ती लायक लोकल प्लांट्स ती ती कोणाच्या घरां गेल्यार तुमकां अशी आसतलीच ह्या लोकांगेर जशी केळी पोपायो मागीर मेस्बं मोसींग सांग्याची झाडां आनी वाली म्हणल्यार ती शांगे जातात ती आनी जी फुलाची जी बेजीक आसता ती मोगरी दशणी गुलाब आबोली असली तुमकां कोणाच्या सगळ्यांच्या घरांचे दिश्टी पडटली आनी नीव म्हटल्यार जी आमी आतां जी कल्मां घेतात ती नीव दुसरे भशेची अशी झाडां आसतात ती जशी लोकाक कसली आवडटा तशी लोक घेतात तशी तांकां डिफरंट क्लायमेट ऑर वत उदक दुसरे दुसऱ्या प्रमाणान जाय पडटा सो त्या हेजेर तांचे कुयदांत घेवपा पडटा म्हणल्यार तें भितर थोडी भितर दवरपाची आसता सावळेक थोडी थोड्यांक चड वच जाय पडटा थोड्याक चड उदक जाय पडटा आनी त्या भाशेन तांकां त्या झाडाची कॅर घेवपा पडटा सो खुबशीं तसली झाडां आसात बाकीची ती एलोवेरा स्नेक प्लांट बीन आसा तांकां चड अशी कॅर घेवपा पडना आनी ती बरी भशेन अशी जातात तशी तुळशीची बीन झाडां आसात आनी ते बारीक चायनीस रोज बीन आसात बारीकशे जातात ते